کمبھ کا میلہ مہاراشٹرا میں تہوار ترمبکیشور ناسِک میں منعقد ہوتا ہے ناسِک کمبھ میلے کو عام طور پر تمام تہواروں میں سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے ناسِک میں کمبھ میلے میں بھی دوسرے میلوں کی طرح ایک بڑا میلہ ہے جِس میں تقریباً ساڑھے تین ملین زائرین شرکت کرتے ہیں